میں کئی چھوٹے کاروبار سے واقف ہوں جو ہمارے ارد گرد روز مرہ کی زندگی میں کام کر رہے ہیں مثلاً ایک نان بائی کی دکان جو محلے میں ہے روزانہ تازہ تازہ روٹیاں لوگوں کو فراہم کراتی ہے یہ کاروبار چھوٹا ضرور ہے لیکن روزانہ کی ضروریات پوری کرتا ہے دوسری مثال ایک درزی کی دکان ہے جو کپڑوں کی سلائی اور مرمت بھی کرتا ہے ایسے کاروبار عام طور پر ایک یا دو افراد چلاتے ہیں اور ذاتی رابطے پر انحصار کرتے ہیں ایک دلچسپ چھوٹا سا کاروبار جو میں جانتا ہوں وہ ہاتھ سے بنے زیورات کا ہے یہ زیورات مقامی دستکاری سے بناتے بنائے جاتے ہیں اور آن لائن بھی فروخت ہوتے ہیں اس کاروبار میں کم لاگت سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ نفع حاصل کیا جاتا ہے کئی عورتیں گھروں سے ہی یہ کام کر رہی ہیں اور معاشی خود مختاری حاصل کر رہی ہیں ایک اور کاروبار ہے جو میرے علم میں ہے وہ چھوٹا کیفے جو مقامی چائے

اسنیکس پیش کرتا ہے اس کیفے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی چائے میں دیسی مصالحے استعمال ہوتے ہیں اییسے کیفے نوجوان میں خاص مقبول ہیں چھوٹے کاروباروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کمیونٹی سے جڑے ہوتے ہیں ان میں نئے نئے خیالات محنت اور جذبہ ہوتا ہے ان کاروبار کی کامیابی کے پیچھے ایمانداری محنت اور بہترین کسٹمر سروس ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کاروبار پر تفصیلی جواب دوں تو برائے کرم بتائیں